हाँ दौड़ने से जॉगिंग करने से जैसे सुबह सुबह लोग उठके बहुत लोग दौड़ते हैं जॉगिंग करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है ये अच्छा मतलब एक बहुत अच्छा उपाय है इससे हम लोग बहुत स्वस्थ रहते हैं और इससे हम अपना अपने स्वास्थ्य का भी ख़्याल रखते हैं कि हाँ हम दौड़ेंगे खेलेंगे कूदेंगे तो हम अच्छे रहेंगे और मेन सबसे अच्छी बात होती है सूर्योदय के पहले उठना हमारे पापा कहते हैं कि सबसे सूर्योदय के पहले उठने से चेहरे पे चमक बनी रहती है तो सूर्योदय के पहले उठा करो तो उसकी वजह से हम लोग सूर्योदय के पहले उठते हैं और हमारी पूरी फैमली मैं मेरी मम्मी मेरे पापा भैया और मेरा जो कुत्ता है मैं उसको भी चैन लगाकर के लेके जाती हूँ तो हम लोग सब लोग पैदल टहलने जाते हैं तो ये एक हम बहुत अच्छा काम है जिससे हम स्वस्थ रहते हैं अच्छे रहते हैं तंदुरुस्त रहते हैं इससे हमारे चेहरे की रौनक़ त्वचा की रौनक़ बनी रहती है